हमारे द्वारा पढ़ी गई जो अंतिम पुस्तक थी वह भगवद्गीता भगवद्गीता ने मुझे बहुत ही ज़्यादा किताब जो भगवद्गीता है बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया इसमें ऐसे ऐसे श्लोक हैं जो मेरे मन को एकदम शांति देते हैं और हमें एक नया जीवन को किस तरीके से जीना है कौन सा पाठ करना है किससे किसी से हिंसा नहीं करना यह सारी बातें जो है इसमें सिखाई गई है यह हमको इसी प्रकार से यह हमें प्रभावित करती है